मुंहिंजे एरिया में हिकु ग्लोबल ट्रैवल करे हिकु कंपनी आहे जेका ॾाढी सुठी आहे हिकु खां हिकु खां हिकु वधीक हुन वटि पैकेज थींदा आहिनि ऐं असां जिते बि वञण था चाहियूं हुन जी पूरी जानकारी उहे असांखे ॾींदो आहिनि हुन टिकट खां वठी होटलुन ताईं ऐं हुते केतिरो खाधो पींदो जो लॻंदो ऐं टैक्सी जो केतिरो ख़र्चो ईंदो छा थो थिए पूरी जी पूरी जानकारियूं असांखे वञण खां पोइ ॾींदा आहिनि हुन खां पहिरियों ॾेई छॾींदा आहिनि हिन ट्रैवल कंपनीअ खे सॼी नॉलेज आहे ऐं हिन जा हिकु हिकु जेका बि कर्मचारी आहिनि उहे ॾाढे ई सुठा आहिनि सभिनी खे ॾाढी जानकारी आहे पंहिंजे कमु जी ऐं ॾाढी ई तव्हांखां आराम सां टाईम कढी करे ॻाल्हाईंदा आहिनि हुनखे तव्हांखे ॿुधाइणो आहे ज कि तव्हांखे किथे वञिणो आहे ऐं उहा हुन जॻह जी कि किथे तव्हां घुमी था सघो किथे त तव्हांखे कहिड़ो होटल मिलंदो तव्हांखे छा खाइणु खपे छा हुते ॾिसी था सघो किते किते वञी था सघो केतिरा ॾींहं थी वेंदा उहा सभु जानकारी तव्हांखे ॿुधाईंदो ऐं अगरि तव्हां उन खे पंहिंजे ॾींहनि जा बि ॿुधाईंदा त इहा इहा ॾींहं तव्हां वञो त उहे पूरो अरेंजमेंट सभु कुझु तव्हांखे करे था ॾियनि त मां ॾाढी ख़ुशि आहियां हिन ट्रैवल एजेंट खां ऐं जॾहिं बि असां किते वेंदा या ट्रैवल कंदा आहियूं त असां पंहिंजी टिकटूं हिन खां ई बुक कराईंदा आहियूं